गाते समय प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सर्वप्रथम तो हमें अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए अपने बॉडी को एकाग्र रखना चाहिए कि हम किसी भी तरह की कोई गलत हरकत ना करें और उसके बाद हमें अपने गाने के सुर पर कंट्रोल रखना चाहिए कभी ऐसा ना हो कि कभी हमारी आवाज ज़्यादा तो कभी कम हमें एक लय में गाना चाहिए सुर के साथ गाना चाहिए उसके बाद हमें घबराहट नहीं होनी चाहिए हमें अपनी हम पर एकाग्रता रखनी चाहिए कि हमारा मन विचलित ना हो इधर उधर ना भटके क्योंकि हमें सुनने वाले काफ़ी श्रोता वहाँ बैठे हुए होते हैं जो हमें सुन रहे होते हैं तो हमे उनके सामने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे सामने वाले का हम पर से ध्यान हटे या उसे हमारा गाना पसंद ना आए हमें इस तरीके से गाना चाहिए कि सामने वाले को हम आकर्षिक कर सकें हमारे गाने की तरफ से उसका ध्यान ही न हटे इस प्रकार हमें अच्छी तरीके से गाना चाहिए किसी भी तरह की घबराहट नहीं होनी चाहिए और हमेशा फेस पर स्माइल रहनी चाहिए नर्वस नहीं होना चाहिए कभी सामने वाले को ऐसा ना लगे कि हमें जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है या हम थोड़े डरे हुए हैं या नर्बस है इसलिए हमें काफ़ी तसल्ली के साथ और शांति के साथ गाना चाहिए कि लोगों को पसंद आए और लोग बाग़ हमारी तरफ थोड़ा आकर्षित हो और उन्हें हमारा गाना भी पसंद आए इसलिए हमें अपने गाने के प्रदर्शन को अच्छे तरीके से गाना चाहिए